मधुबनीके मिथिलाके एकटा गाम सरिसव पाही जे सम्भवतः अपन पहचानक मोहताज नहि अछि डॉक्टर सर गंगानन्द झा डॉक्टर अमरनाथ झा डॉ चेतकर झा ना जाने कतेक विद्वान जे छै एहि धरती पर जन्म लेलथि सङ्गे अयाचीक संस्कृतिक लऽ कऽ एहि धरतीक एकटा इतिहास बहुत पैघ रहल अछि अयाची मिश्रक जन्म सरिसव पाही स्थित अयाची डीह जे माता सिद्धेश्वरी मंदिरके बगलमे स्थित अछि एतय भेल छनि प्राचीन कालमे एकटा ओतय संस्कृत पाठशाला होइत छल जतय अयाची मिश्र संस्कृतक शिक्षा जे छै निःशुल्क दै छलखिन एकटा प्रश्न अबै छै की हुनकर अयाची नाम किया परलनि एकर पीछे एकटा रीजन छै की ओ जे शिक्षा दान करै छलखिन ओहिके बदलामे ओ एकटा पाई नहि लै छलखिन याचना नहि करै छलखिन ताहि लऽ के हुनकर नाम अयाची परल छलनि हुनकर एकटा कंसेप्ट रहनि की हम अहाँके जे पढ़ा रहल छी ओ आगू अहाँ अगला पाँच आदमी के जे छै एहिना निःशुल्क पढायब जाहिसॅं संस्कृत शिक्षाके जे छै प्रचार प्रसार हेतै सङ्गे शिक्षाके जे छै स्तर जे छै बढ़तै समाजमे जे छै से शिक्षाके स्तर बेसी हेतै ताहि लऽकऽ ई क्षेत्र ई गाम हमरा बहुत नीक लगैया